साढ़े गांव बिच्च ना बैसे ते बड़े सारे सक्सैसफुल बिजनस न ते ओह्दे बिच्च इक पोल्टरी फार्म बी औंदा अगर अस पोल्टरी फार्म दा बी कम्म करचै ना ते साढ़ा कम्म बड़ा चली सकदा कि'यां कि लोक अजकल्ल खाने आह्ले जैदा न ते ओह् आखदे नेईं सानूं इ'यै मुर्गे जे बो गै चाहिदे न ते कन्नै ओह्दे च इक एह् बी फायदा ऐ किश मुर्गियां बनी जंदिया बिच्च आंडे ऊंडे देई ओड़दियां ते लोक ओह् ओह् बी ओह् बी बेच बेचियै ते ओह् बी बिजनस बनी जंदे पैसे बनी जंदे ते इस बास्ते जेहड़ा एह् पोल्टरी फार्म दा बी बिजनस शैल ऐ एह् बी बंदा करी सकदा हां हून अग्गें इक गल्ल एह् ऐ कि जेहड़े बच्चे बेह्ल्ले न ओह् आखदे एह् कम्म निं किश बच्चे आखदे नेईं असें एह् कम्म निं करना ते ओह् अपना फास्ट फूड दा कम्म करन फास्ट फूड्स दा कम्म बिच्च बी बड़ा फायदा ऐ कि'यां कि शाम्मी इन्ना रश पेई जंदा बच्चे औंदे कोई छे मोमोस खंदा दो खंदा चार खंदा अट्ठ खंदा ते घर बी पैक कराइयै लेई जंदे ते घरा आह्ले बी गिज्जी जंदे जाओ लेई आओ मोमोस ते अज्ज रुट्टी राटी नेईं पक्कनी इ'यै खाई लैओ तुस ते जूस पी लेऔ इ'यै जेहड़ा बनाए दा होंदा घचौल खान्ना ते खाई लेऔ ते बिकदा पैहा चाहिदा अजकल्ल पैहा कुद्धरूं नेईं पैसा बनी जंदा इक निक्की जेही कोई इक साइड लब्भी जाए ते करयाना बी ते चला दा गे ऐ करयाने बगैर कि'यां दुनिया ने जीना करयाना बी बड़ा चला दा ते इस्स बास्ते अगर एह् जेह्ड़ा मोमोस दे बिजनस दे कन्नै कन्नै अगर कोई बंदा सबेरे छे बजे अगर कोई नान बी लाई लै ना ओह् बी कम्म बड़ा ऐ ओह् बी लोकें गी सबेरे दा टाइम निं होंदा नौकरियें उप्पर जाना जाओ नान लेई जाओ इक इक किन्ने खाने चार नान बी इक घर छे घर बी लैग पजांह् रपेंऽ दा नान ऐ ते त्रै सौ ते उस बंदे दा इक मिंट च इक घरा दा बनी गेआ ते एह् बी बिजनस मिं लगदा टाप दा ऐ एह् बी अगर अस करचै ते एह् बी कोई घट्ट निं ऐ बिजनस एह् ऐ कि चलो कोई बंदा लब्भी जाए नान लाने आह्ला शैल जेहड़े नान करारे ला ते गाह्क दी बी सुनै कि जनेहा गाह्क ओह् चाहे ते नेहा नान लाई देऐ ते एह् ते कदें बंद होंदा गै निं ते इस बास्ते सानूं एह् जेहड़ा नान दा कम्म ऐ ना ते कन्ने इक बंदा एह् कम्म करै कि आटा जेहड़ा आटे दे नान ऐ ना जेहड़ा साढ़ा सुपरफाइन आटा ऐ एहदा नाॅन ते अस लान्ने गै लान्ने आं ते लेकिन जे कोई जि'यां कोई आटा होई गेआ देसी आटा देसी आटे दी बी बोरी सटाऽ ते देसी रुट्टियां बी साट्टियां बड़ियां बिकदियां ते लोकें दपैह्रीं बी आई जाना जाओ साट्टियां लवाइयै लेई आओ ते इक साटी दे दो त्रै रपे लेई लैने लाने आह्ले ने ते उ'न्नै बीह् बी लुआइया ते सट्ठ रपेऽओह्दे ओह् बनी गे ओह् ते मुख्तै दे बनी गे ना छड़ी इत्थै तंदूर भखे दा ऐ ते इस बास्ते सानूं मिं लगदा तंदूर दा बी कम्म जेहड़ा एह् शैल ऐ एह् माड़ा कम्म नेई ऐ तंदूर दा ते होर एह् इक चलो इक होर कम्म ऐ ब्याहें शादियें च जि'यां पार्लर आह्लियां न एह् बी ठीक न अपना केह् करदियां थ्रेडिंग करदियां अप्पर लिप्स करो ते हाट बी करो ते फलान करो ते एह् सौ रपेआ बनाई लैंदियां मैन्टे च ते चार थ्रेडिगां करन ते पंज सौ बनी गेआ इ'यां बी इंदा बी इब्बी मजे कन्नै बनी गेआ ते अजकल्ल जिसलै ब्याह दा सीजन चलदा एह् ऐ कि पार्लर दा कम्म बी इ'यां रुट्टी गजारा शैल करी ओड़दा कि की जदूं ब्याह दा सीजन लग्गा ते सुद्दे पैहे कमांदियां इक इक कुड़ी त्यार करदियां ते पंज पंज दस दस ज्हार लैंदियां ते बड्डे सलून आहले जेह्ड़े न ते ओह् ते त्रीह् त्रीह् ज्हार बी लैंदे न ते इस बास्ते जेहड़ा एह् पार्लर दा कम्म ऐ एह् बी चंगा कम्म ऐ एह् बी चली जंदा ग्रां होवे शैह्र शैह्र च ते चलदा ते गांव च बी चली जंदा गांव च जनानियां जेह्ड़ियां इ'यां चली दियां चोरी छप्पे जंदियां ते इ'यां शर्म बी करदियां थोड़ी जेही ते ओह् कराई लैंदियां अपना सारी दुनिया करांदी ऐ अज्ज दे टाइम च चमकदी ऐ ते कम्म एह् बी कोई माड़ा कम्म निं है ते होर साढ़े इत्थै इक म्हल्ले मुड़े ने इक दकान लेई में दिक्खेआ उ'न्नै बी दुद्ध देही दा कम्म पैह्लें उ'न्नै रक्खेआ दुद्धै दा कम्म ते दुद्ध दिंदा ही ते शैल दुद्ध दिंदा ही ओह् ते सारे लोक पे ते हून ओह् दुद्ध देही च गै पैसे कमाऽ दा ते हून लोक आक्खा दे मठेआई रक्ख ते ओह् आखदा में दो कम्म गै करने न शैल करने न इक में करना ऐ दुद्ध देही बेचने दा कम्म ते एह् कम्म जेह्ड़ा एह् मिं ठीक ऐ सुक्का कम्म ऐ सबेरे ओह् केह् करदा सैंपल लांदा ते डिग्री चैक्क करदा ते अपने दुद्ध सटांह्दा कैनें दे कैन भरांदा ते लोक औंदे कोई दो किलो लेंदा ढाई लेंदा त्रै लेंदा ते किलो किलो ते ओह् दो कुत्तें गी पांदा सबेरे उत्थै औंदा ते ते में उस्सी पुच्छेआ कि तू एह् दो किलो दुद्ध देई ओड़ना आक्खा दा अंकल मेरा दुद्ध ते क्वांटलें दे स्हाब बिका दा इत्थै ते जे दो किलो इ'नें कुत्तें गी में पलाई ओड़ना ते दिक्खो कुत्तें बी रज्जी गै निं ओह्दे कन्नै ते इस बास्ते ओह् ओह्दा बी कम्म बाह् बाह् चला दा हून लोक उस्सी आक्खा दे नेईं मट्ठियां बना एह् कर ओह् आखादा में इक कम्म गै करना मट्ठियें दा कारीगर निं है मेरे कोल ते में दुद्ध देही दा करा दां तुसेंगी शैल देआ दा निं ते मेरी दकान बी चला दी तुं'दे सिरै पर ते हून रेही गल्ल कि करयाने आहला ते करयाने आहले दा बी कम्म ठीक ऐ लेकिन करियाने च बचत थोड़ी घट्ट ऐ लेकिन उ'नें पिच्छूं दा मिलदी ओह् टारगेट होंदा आटा इन्ना एह् बेच्चो एह् बेच्चो साढ़ी कमीशन ऐ एह् वो ऐ ते उद्धरूं इक हून ओह् ते करयाने आह्ला है गै केईं लोकें केह् कीता कि नवें शैह्र कन्ने कनटैक्ट होई गे ते चौल उत्थूं सटाई लैंदे ओह् ओह् मिल्ल च गल्ल करदे किन्नियां ब तोड़े लैने किन्ने लेने तो बंदे ने इ'यां गै बिजनस बनाई ले दा सालो साल सालो साल औंदा ओह् इक बारी औना उ'न्नै म्हल्ले च ते शैल झोला भरियै पैहे लेने कोई चार तोड़े सटाह् दा कोई पंज ते चौल टापो टाप जे कम्म कोई शैल करै ते फिर ओह्दा कम्म चली गै जंदा ऐ कम्म कोई माड़ा निं होंदा कम्म सारे अगर कोई इमानदारी कन्नै करै ना कम्म निकली जंदा ओह् ते होर एहदे बास्ते होर बी कम्म बड़े न साढ़े इत्थै इक टैयरें आहला बी आई गेआ ते ओह् बचैरा इ'यां बैठा ही आखा दा साइकलें दे पैंचर लान्ना में ते अजकल्ल साइकल दे जमाने निं हैन एह् मोदी ने बी हून साइकल लाई ओड़े जगह् जगह् उत्थै कार्ड दस्सो ते अपने साइकल कढाओ फिरी टुरियै आओ ते उत्थै रक्खो लेकिन साढ़े ग्रां च इ'यो जेहा कम्म हल्ली आया नेईं ते टामें टामें लोकें साइकल बी रखे दे न ते फिर उस्सी असें आखेआ कि तू साइकल दे ते लान्ना कुतै स्कूटियें दे ला स्कूटियां ते भंगियें बी रखी दियां न दो दो गड्डियां रखी दियां ते ओह् गेआ ते आक्खा दा ओह् मशीन निं मेरे कोल है ते फिर उ'न्नै चुपचाप कमेटी पाई ते लेई मशीन इक ते हून मिं लभेआ इक दिन ते बैठा मेरे कोल ते घैंटा मिगी हत्थ जोड़दा रेहा तुसें किन्नी सलाह दिती कमेटी बी पुआई मेरी ते मेरे टैयरें दा बी कम्म मेरे पैंचर बी हून बड़े शैल लग्गा दे न ते लोक औंदे न ते कन्नै कन्नै में इक कम्म होर कीता कन्नै औंदे होई ठंड होंदी ही ते कन्नै में रक्खी लेआ चाही दा कम्म ते हून में केह् करना कचोरियां कचारियां निं में लेहानदा क्यूंकि मेरे हत्थ मैले होंदे न ते में चाह् बनाना ते केटलां लेई लेदियां में दूइयां गरम रौंह्दी चाह् ते लून चाह् बी रखी लेई में कश्मीरी बी औंदे ते लून चाह् पींदे ओह् जु'न्नै नेईं बी पैंचर लाना उत्थै ओह् बी दस रपे देई जंदा ते चाह् पी जंदा ते मेरा कम्म ते दोए दोए होई गे इक टैयरे कन्नै ते आक्खा दा बड़ी शैल सलाह दित्ती एह् बो ते एह् कित्थै हून हून सर्दियें च इक होर औंदा ओह् आई गेदा ओह् बनांदा रजाइयां बनांदा सरैह्ने ते छे त्रै म्हीने गै ओह्दा कम्म चलदा ऐ त्रै म्हीने ते मेरे कन्नै गल्ल करा दा आक्खा दा बाबू जी त्रै महिने गै कम्म चलदा ऐ ते में केह् कम्म करांऽ ते में आखेआ तू इक कम्म कर ते तू कन्नै ना इक टेलर दा रक्खी ले होर कम्म तू नमें निं सीऽने तू केह् करना अलट्रेशन कम्म इत्थै लिख कि में अलट्रेशन करना होन्ना ते जुन्नै कोई बी कपड़ा सेआना कोई शर्म निं करनी सरैह्ना लेई आओ गलाफ लेई आओ जिप्पां तुसेंगी पता अजकल्ल रैडीमेड गलाफ पंज सौ दा गलाफ ते जिप्प लाई दी दो रपें दी ते में उस्सी आखेआ जे जिप्पां बी रक्खी ले उ'न्नै जिप्पां शिप्पां बी ते हून ओह् अजकल्ल केह् करा दा जनानियां घर मस्ती दियां कम्म निं उ'नेंगी केह् जंदियां लै मारी दे सलाई ते पंज रपे छोड़ी दिंदियां ते इक दिन में इ'यां जंदे जंदे सैर करदा जा दा ही ते आक्खा दा बाबू जी रुको रुको ते तुस रुको इक मैंट ते में केह् गल्ल आक्खा दा ही कि तुसें जेहड़ा कम्म दस्सेआ ही मी अलट्रेशन आह्ला ते मी नमें ते सीऽने औंदे निं ही में सिक्खी दी निं ही जाच ते एह् में जेह्ड़े ही निं पराने एह् में ठीक ठूक करना ते च छे सत्त सौ रपेआ में दौ त्रै दिन दा मी बनी जंदा त्रै दिन दा में टैम दिन्ना छे सत्त सौ रपेआ में मुख्त दा गै एह् कमाई लैन्ना ते घर आह्ले बी खुश ते कुड़ी बी अग्गें जाइयै हून आक्खा दी मी अडमिशन करा कम्पयूटर करना ऐ ते पैह्लें ते में उस्सी मना करदा ही कि नेईं कर नेईं कर मेरे कोल पैहे नेईं ऐ इन्ने देने ताईं तेरियां फीसां भरने ताईं हून कुड़ी बी खुश होई गेई डैडी हून पैहे चार बनी जंदे ते हून कुड़ी बी थोह्ड़ी मदद आखदी में कराई ओड़गी डैडी तेरी मदद जिसी कोई टांका टूंका लाना होग ते कन्नै मी चज्ज आई जाङन ते कम्पयूटर गै पढ़ाई गै थोह्ड़ी जरूरी ऐ कोई हत्थ दी बी कम्म थोह्ड़ा होना चाहिदा ऐ ते हून कुड़ी बी आई जंदी अद्धा घंटा ओह् बी बौंह्दी ते थोड़ा बोह्ता ओह् बी सलाई सलूई मारदी पुट्ठी सिद्धी ते आक्खा दी डैडी मिगी जाच आई जाग ते में बी सिक्खी लैन्नी आं थोह्ड़ा ते कन्नै में कम्पयूटर करी लैन्नी आं ओहदे कन्नै केह् करदी अपनियां स्हेलियां स्हूलियां बी कट्ठियां करियै लेई आह्नदियां ओह् बी आक्खदियां लै सलाई मारी देओ मिगी पैंटां अजकल्ल ऐंकल शेप पानी ऐ ओह् पानी ऐ ते में आखेआ एंगल मिगी पता नेईं लगदा में ते इ'यां सिद्धा सादा डोगरा बंदा आं ते आक्खदियां नेईं छुट्टा करी दे चार इंच दौ इंच चप्पा में उ'नेंगी आखना चप्पा करी ले एह् करी ले ते ओह् बी करांदियां कम्म उं'दा बी चली पेआ मेरा कम्म ते बधी गेआ इक कम्म करने कन्ने किन्ने कम मेरे सुवरै ते इस वास्ते कम्म ते वैसे कोई माड़ा निं ऐ जे कोई मैहनत करै ते कम्म बडा चलदा ते फिर अग्गें जेइयै हून इक होर कम्म आया ओ बी कम्म करा दा बैड्ड बुड्ड बना दा ओह् बी बैठा दा बैठे दा उत्थै ते ओह् आक्खा दा बैड्ड बुड्डै दा कम्म बड़ा घट्ट ऐ ते में आक्खेया बैड्डे दा कम्म ते घट्ट ऐ लेकिन तू कर कम्म इत्थै फिर ओह् आक्खा दा चल पराना कम्म करना कुर्सियां बुनने बनने लोकें कढियै लेई आए कुर्सियां अपनियां परानिया परूनियां जो ते ठल्ले लग्गी गै ओह् बी कम्म करा दा ओह् बी कम्म ओह्दा ठीक चली पेआ ते ओह् बी लोक आक्खा दे हून तू नमीं रख नमां समान लेइयै ते ओह् बी चार चार बैड्ड दो दो लेहा दा जेह्ड़ा बिका दा ते फायदा करा दे ते इक दो बैड्ड हफ्ते दा जैदा लेई आ दा ते इस बास्ते कम्म ते मैह्नत करै कोई ते कम्म सारे चली जंदे ना कम्म कोई रुकदा निं ऐ ते ओह् जिन्नै दुद्धा आहला ही जिन्नै चाह् रक्खी हून उ'न्नै केह् कीते दा कि राजमाह् चौल बी रक्खी ले